जेब्ला आङो माबा मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायावहाय आं जाय जायगायावहाय मिथिफेराखै थांफेनाखै बे जायगायाव थांनो नागिरनायाव आङो आन्दायनाय समाव बिथाङा आंखौहाय लांदों जाय जाय जायगायाव बिथाङा आंखौ बेबायदिनो खुला खुलि रायज्लायनाय अननाय आरो बेबायदिनो माखासे बाथ्राफोरजोंहाय आङो थुलुंगा होनाय आं जेब्ला गिखांदोंमोन बेबायदि समाव बिथाङा आंनोहाय बेबायदिनो गावनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ आंनोहाय होनानै बिथाङा आंखौ गोसो खुसियै दोनलांदों जाय बेबायदिनो रायज्लायनाय बाथ्रा भासाफोरनि गेजेरजों बिथाङा आंखौ जेबो एफेक्त होआखै बिथांनि अननाय आरो बेबायदिनो माबा मोनसे हेफाजाबजों बिथाङा आंखौ मोजाङै दोनलांदों आरो आङो मोजाङै बेबायदिनो जाय जायगायाव सौहैनांगौ बे जायगायाव सौहैदों बिथाङा आंनोहाय बेबायदिनो माखासे जानाय आदारफोर होदों आरो बिथांनि खुला खुलि रायज्लायनाय आरो बिथांनि अननाय बिथाङा आंनो होदों जाय जायगायावहाय सौहैनो थाखाय गोबां बेबादिनो समफोर नांगौमोन बे समावहाय बिथाङा आंनो हेफाजाब होदों आंनि माबा मोनसे टाइम वेस्त खालामनानै होआखै जाय बिथाङा जाय बिसिबां टाइमाव सौहैनांगौमोन बे टाइमआव बिथाङा आंखौहाय हगारदों जाय थाव जाय समावहाय बिथाङा आंनि बिसिबांबा स्पिदआव थांनांगौ बेयावबो बिथाङा स्पिद खालामनानै होदों बेबायदिनो आंनि टाइम बायदि बिथाङा दोनलांनानैहाय बिथाङा आंखौ खाबु होदों बिथांखौ आङो हाजासे हामबाय होयो जाहाथे उनावबो आङो बेबायदि बिथां बायदि लोगो मोनो आरो बिथाङा आंखौ बेबायदि हेफाजाब होनायनि थाखाय बिथांखौ हाजासे साबायखर होयो आरो बिथां बायदि जाहाथे गोबां सुबुं उजियो आरो बेबायदिनो गोबां हेफाजाब होग्रा मोनो आरो बिथांनि गोसोखौबो आङो बेबायदिनो मोन्दांदों जाहाथे बिथाङा बेबायदिनो मोजां गोसो आङो बिथांखौ सिनायदों